जी मुझे कुछ काम चाहिए था जैसे मैं वेल्डिंग वगैरह कर सकता हूँ वेंडर सो में नहीं बस बहुत बहुत अच्छी सुविधाएँ भी हैं हर जगह आप जहाँ पे अवेलेबल करोगे वहाँ हम अच्छे से काम करके देंगे हाँ जी बिल्कुल लेज़र है हमारे पास लेज़र वेल्डिंग वगैरह वगैरह बिल्कुल एकदम जी सर मुझे बहुत अच्छी तरीक़े से याद है और बहुत फ़िनिशिंग के साथ एकदम बिना कोई सवाल किए अच्छा काम करके देंगे आपको अगर कोई सेवाएँ होती हैं जी हमें तीन सालों का एक्स्पीरियंस है

नहीं ख़ुद करते हैं लेकिन वो उस मतलब थोड़ा बड़ा करना है हमको ये तो इसके हिसाब से हमने आपसे कॉनटेक्ट किया हमें थोड़ा बड़ा बड़ा बजट का वो चाहिए नइ लमसम कॉन्टेक्ट लमसम अमाउंट का कॉनट्रैक्ट होगा ना तो बहुत शानदार रहेगा अच्छा अच्छा

जी आप निश्चिन्त सर रहिए कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे हम और एक बार देख लीजिएगा एक बार नमूना पेश कर देंगे हम आपके बीच में ओके देन